जी हाँ बोलिए जी क्या फिर से बोलिए फिर से बोलिए हाँ ठीक है इसका दो सौ पैंसठ रुपये पड़ता

और तो मनीष कुमार का नाम है उसका भी लगभग दो पचपन है हाँ उसका दो सौ चालीस पड़ेगा उसका पड़ जाएगा दो सौ पैंतालीस ठीक ठीक अधिक संख्या में लेंगे तो कुछ उस पर बोनस कमीशन मिल जाएगा

ठीक है उपलब्ध हो जाएगा ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक धन्यवाद धन्यवाद

जैसे जैसी सुविधा आपको कैश पेमेंट हो या मोबाइल से हो जैसे हो आपकी अपनी सुविधा है

आज कल तो बहुत आ

आज आज कल जी जी जी नहीं नहीं आज कल पेमेंट की तो बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं कैश पेमेंट है ब यह क्या कहते कैशलेस है या ए टी एम कार्ड द्वारा भी है बहुत ढेर सारी सुविधाएँ आज कल चल गई है